बिरेस्ताराचो महालक्ष्मीचो बोको आसता आनी म्हाज्या मनाक शांती मेळटा शुक्राराचे संतोशी मातेचें शेनवाराचे शनी महात्मा आसता म्हणजे देवाचें करून म्हणजे म्हजी तकली बी शांत उरता कसलीच हें उरना तकलेंत आनी मन सुद्दां प्रसन्न जाता आनी बरें दिसता जिवा